सारा चैनल हिंदीअ भाषा में ईंदा आहिनि ऐं असां सभेई हिंदी भाषा में ही कार्यक्रम ॾिसंदा आहियूं चाहे न्यूज़ चेनल हुजे चाहे कोई सिरियल हुजे सभु हिंदीअ में ईंदा आइन चाहे कोई मनोरंजन जो प्रोग्राम हुजे सभु हिंदीअ में ही ईंदा आहिनि असां हिंदीअ में ही सभु प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं ऐं उन्हनि उन्हनि में ई